पुराने गाने और आज के गाने में बहुत अंतर है पुराने गाने हमारे दिल को छू लेते थे और हमें बहुत अच्छे लगे पुराने गाने में गाने के द्वारा हम अपने शब्द को किसी को बता सकते थे लेकिन आज के गाने अश्लील गाने हैं जिसको सुनके आज के युवा युवती बिगड़ गए हैं पुराने गाने से हमें बहुत अच्छा लगता लेकिन आज के गाने बहुत ही ख़राब निकल रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को देखिए कितने अश्लील गाने उसमें हैं